हलो हलो असां बॉम्बे खां आहिया यूं असांखे वज्रेश्वरी बारवी डैम ऐं भातसा डैम इहे जॻहियूं घुमणियूं आहिनि तव्हां असांखे घणा ॾींहं लॻंदा

हा असां सभु वॾी उमिरि जा आहियूं ऐं आराम सां घुमणु था चाहियूं अच्छा अच्छा ठीकु आहे हम्म

अच्छा ठीकु आहे मंज़ूर आहे

हा हा

अच्छा त खाधो वग़ैरह सुठो तव्हां ॾई सघंदा न रहण जो बंदोबस्तु

हा ऐं अच्छा तव्हां हिनजे लाइ घणा पैसा वठंदा आहियो

हा

अरे छह हज़ार तमामु घणा आहिनि तव्हां थोरो हा थोरो बराबरि कयो न वधीक था लॻनि छ्ह हज़ार न न चा चार हज़ार वठो तव्हां हिकु हिकु ॼणे जा चारि हज़ारनि जे हिसाब सां वठो न चारि बराबरि अथव

हा असां बसि तव्हां जीअं पूरी थी थींदी टे टिनि ॾींहंनि खां पोइ ऐं पैसा पहिरियूं परींहं

ठीकु आहे रोकड़ा ॾींदासीं उते तव्हांखे असां हा ठीकु आहे मंज़ूरु आहे

ठीकु आहे जय झूलेलाल